हमारे बच्चे को इस्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए अगर हम सरकारी इस्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं तब उस में तो ज़्यादा कोई ख़र्च नहीं करना पड़ता है लेकिन वही अगर हम प्राइवेट इस्कूल में अगर एडमिशन दिलवाते हैं तो उस में बहुत ही बहुत सारी ख़र्चे करनी पड़ती है जैसे कि बच्चों के इस्कूल के लिए उसके यूनिफॉर्म होता है और फिर उसके उसकी फ़ी भी टाइम टु टाइम पर करना पड़ता है पर करना पड़ता है और उनकी किताबों का ख़र्च भी वही देना पड़ता पैरेंट्स को भी देना पड़ता है वही सरकारी इस्कूल में अगर कहा जाए तो उनको ना तो ड्रेस का पैसा दिया जा देना पड़ता है और ना ही इस्कूल की किसी भी किताब को क्योंकि किताब भी इस्कूल में ही सरकार के द्वारा ही दिया जाता है और इस तरह से किताब वाले ख़र्चे से ब हम बच जाते हैं और इस तरह हमारे हमारे गार्जियन्स को भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और हम अपने बच्चों को बड़ी ही असानी से बच्चों को इस्कूल भेज सकते हैं वहाँ पर बच्चे को खाना भी दिया जाता है ताकि बच्चे भूखे ना रह सकें उनको पोष्टिक आहार दिया जाता है ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो सकें